हॅं हेलो हॅं हॅं हॅं अहाँकेँ घुमनाइ यऽ देखिऔ देवस्थल तऽ बहुत छै आब अहाँकेँ देखिऔ अहाँकेँ बजट के हिसाब से ने घुमाएब अहाँकेँ तिल्हेश्वर जेनाइ यऽ तऽ अहाँ सुपौलमे कतऽ छियै तब तऽ पूजा करेनाइसँ सब किछु मनोकामना सब पुरा होइ छै और की हेतै सारा ओतऽ आपरूपी महादेव छथि ओतऽ ओतऽ फेर काली मन्दिरके छै काली माताके मन्दिर छै पार्वती माताके मन्दिर छै नन्दी भगवान छै गणेशजीके मन्दिर छै ओकर बाद बजरङ्ग बलीके मन्दिर छै भैरव बाबाके मन्दिर छै राम जानकीके मन्दिर छै आओर कोनो व्यवस्था पूजा करबै या मतलब अभिषेक हेतै जे करबै से सब किछुके ओतऽ व्यवस्था छै अहाँ घुमियो सकै छी बहुत बढ़िऑं जगह छै ओ भी अहाँकेॅं जे भी मनोकामना छै ने ओ सब बाबा पुरा करथिन आओर आओर देखिऔ फेर सुपौले जिलामे सुपौलमे जेना शनि मन्दिर छै तऽ अहाँकेँ सुपौलमे छी तऽ बगलेमे शनि मन्दिर छै शनि बहुत बढ़िऑं मंदिर छै भव्य मन्दिर छै और ओहो जगह बहुत बढ़िऑं छै ओतो मनोकामना पुर्ण होइ छै सब कुछ एकटा सुपौलमे सुपौलमे दुर्गा मंदिर छै गाँधी मैदानमे बरिआरियोमे दुर्गा मंदिर छै ओतौ अहाँ घुमि सकै छी फेर साई मन्दिर छै मतलब की कहै छै बस स्टेण्ड लग ओतौ अहाँ घुमि सकै छी बहुत बढ़िऑं छै अच्छा अच्छा घुमायत हँ हँ आबि सकै छी सुखपुरेमे तऽ एक काम करु अहाँ अहाँ ऑटो पकड़ि लिअ आओर ओकरा कहबै जे हमरा सुखपुर जेनाइ छै हम यहाँ खड़ा रहब मतलब मंदिर वाला अथी लग मतलब चौक लग अहाँकेॅं हम रिसीव कए लेब बुझलियै आबू ओतऽ हम अहाँकेॅं तिल्हेश्वर नेने जाएब अपन अथीसँ फेर ओतऽ अहाँकेँ घुमाकऽ पूजा कराकऽ जे करना होयत एतऽ से सब किछु भए जेतै ओकर बाद अहाँ फेर घर मतलब फेर घर अपन फेर अहुँ कतौ घुमनाइ होयत तऽ ओतौ घुमाय देब कियाकि हमर वएह छै घुमेनाइ सबके सुखपूरेमे जेना देखिऔ दुर्गो मन्दिर छै अहाँकेँ सुखपूरेमे बहुत जगह घुमा सकै छी सएह सब बटुकनाथ एथी ठाकुरवाड़ी छै सुखपुरमे फेर एकटा दुर्गा मंदिर छै दू दूटा एकटा पुर्वज सबकेँ बहुत पुराना ठाकुरवाड़ी ओहो छै हँ अहाँ आबू गाड़ी पकड़िकऽ हम अहाँकेॅं एतऽसँ रिसीव कय लेब ठीक छै ठीक छै आबू अहाँ हम चौक पर छी